जीअं त मूंखे नंढे हुंदे खां ई पढ़ण लिखण जो तमामु शौक़ु रहियो आहे नंढे हूंदे खां ई मां पढ़ी पढ़ी पढ़ी करे साहित्यकारनि जा घणेई लेख पढ़ी लेखकनि जा लेख पढ़ी मां ॾाढो पंहिंजो ज्ञान वधंदो आहे ऐं मां ॾाढो ख़ुशि थींदी आहियां हिन ॻाल्हि में त मूं ते सरस्वती माता जी एतिरी दया आहे कि मां पढ़ंदे पढ़ंदे लिखण बि सिखी वेई आहियां त मां वेठे वेठे केॾी महिल क़ुदिरत वारे जा नज़ारा ॾिसंदे ॾिसंदे क़ुदिरत वारे सां अंदरि ई अंदरि ॻाल्हाईंदे मां लेख लिखिया आहिनि लेख कहिड़ो लिखियो आहे चयो शुक्राना क़ुदिरत वारे जा असांखे हर पल शुक्राना शुक्राना शुक्राना ॻाइण खपेनि छो त हुन असांखे पंहिंजो पाण मां पैदा करे असांखे पंहिंजो सरीरु बक्षियो अथेई सरीरु बक्षे करे ऐं पोइ हुनखे मज़ा माणण लाइ बाग़ु बाग़ीचा फल फूल पंहिंजो पालन पोषण करण लाइ अनेक प्रकार जा खाधा पीता ठाहे करे असांजे हिन दुनिया में मौज़ूं माणूं था त अहिड़ीअ तरह असांखे शुक्राना हर पल विहारण खपेनि क़ुदिरत वारे जा मां सभिनी खे इहा ई सलाह ॾींदुसि त जॾहिं बि वियो त पंहिंजे साईंअ जा शुक्राना ई ॻायो शुक्राना ॻायो ऐं मौज़ू माणियो जे को शुक्राना में मज़ो आहे उहो कम्पलेन करण में कोने को क़ुदिरत वारे खां कॾहिं बि असांखे कम्पलेन न करणु खपे कहिड़ी बि ॻाल्हि जो जे को बि थिए वाह वाह वाह वाह साईं वाह वाह अहिड़ीअ तरह सभिनी मां कुझु न कुझु गुण खणण खपेनि असांखे क़ुदिरत वारे सभिनी में कुझु न कुझु गुण पंहिंजा विधा ई अथेई सभिनी मां गुण खणी करे असांखे पहिजे में सुधारो करणु खपे पंहिंजे लछणनि में सुधारो करणु खपे ऐं अञा बि अॻिते मां चाहींदुसि त जेतिरी मूंखे भॻवान ज़िंदगी ॾिनी आहे मां पढ़ाई कंदी रहां लिखंदी रहां पढ़ंदी रहां लिखंदी रहां ऐं संतनि जा संग्रह कंदी रहां ऐं अॻियां बि अहिड़ा ई बहितर ऐं लेख पढंदी रहां